असांखे पखियुनि जो हर्कतूं जीअं त हू पाण में विढ़ंदा पिया आहिनि ऐं पाण में प्यारु कंदा आहिनि ऐं तरह तरह जी नाटक बाजियूं पिया कंदा आहिनि बरसाति पवंदी आहे त पंहिंजा आखेरा ठाहींदा आहिनि बरसाति जे बचण लाइ किथां किथां खां तारूं लकड़ियूं घास कठो करे पंहिंजो आखेरो अहिड़े नमूने ठाहींदा आहिनि जो कहिड़ी बि बरसाति पए या आंधी तूफ़ान अचे त बि उन्हनि जे उन्हनि खे ऐं उन्हनि जे ॿारनि खे जो वार विंगो न थींदो आहे ॿियों त पखी वणंदड़ लॻंदा आहिनि ॾाढा अलॻि अलॻि मौसमनि में पंहिंजे देश गांव खे बि बदिले ऐं समुंड जे किनारे या जिते किनारनि ते पाणी हूंदो आहे उते जमा थियलु पाणीअ ते वञी पंहिंजो प्रवास कंदा आहिनि ॿियों त घुमण फिरण माण्हुनि वांगुरु घुमण फिरण निकिरी पवंदा आहिनि पाण में प्रेम सुठी तरह कंदा आहिनि तोता बि ॾिसो त माण्हूअ जी भाषा बि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं राम कृष्ण ऐं ॿियां बि घणेई नाला पुकारींदा आहिनि टाइम टाइम ते घुमण फिरण बि निकिरी पवंदा आहिनि आयोलाल चओ झूलेलाल बेड़ा ई पार